मां सोशल मीडिया में वधाए त कंहिंखें फॉलो न कंदो आहियां पर हिकिड़ा मुंहिंजा ॿ पसंदीदा आहिनि कलाकार जेका नवीन चांदवानी ऐं प्रमोद भटीजा करे आहे मां हुन जी फोटोग्राफ्स खे काफ़ी प्रोफ फॉलो कंदो पियो आहियां ऐं उन्हनि जा काफ़ी सुठा सुठा फोटोग्राफ आहे ईअं त अगरि नामचीननि में ॾिठो वञे त उधव ठाकरे खे बि मां काफ़ी कुझु ॾिठो आहे फ़ोटूं कढंदे विच पंहिंजे जाइनि ते उन्हनि जा फोटोज़ बि मां काफ़ी ॾिसंदो रहंदो हुउसि पर अॼु जी तारीख़ में त ॾीहं ॾीहं रोज़ु नवा नवा कलाकारु आहिनि नवा नवा माण्हू अची रहिया आहिनि जेके फोटोग्राफी में चारि चंडु लॻाए छॾिया अथनि मां कोशिशि कंदो आहियां त भई अगरि मूंखे फोटोग्राफर त न थियणो पर जेतिरो थी सघे मां जेको बि फोटो कढां या सोशल मीडिया में विझा या नैचुरल फोटो जेको बि कढा उहो सुठे में सुठो हुजे ऐं माण्हुनि खे प्रेरित करे थो भई हुननि खे बि फ़ोटे खिचण जी इछा थिए हुननि खे बि फोटोग्राफी में वञण जी दिलि थिए हिन जे करे मां सिर्फ़ु हिन ई तरफ़ वधीक थोरो ध्यानु ॾींदो आहियां बाक़ी प्रमोद चंदवाणी प्रमोद भटीजा ऐं नवीन चंदाणी जा त फोटोज़ ॾाढा फॉलो कंदो रहंदो आहियां छोजो हुननि जा फोटोज़ काफ़ी नैचुरल ऐं ॾाढा गुड लुकिंग हूंदा आहिनि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि